जे्हड़े की इत्थै कल्चर आस्तै बड़ियां कल्चर ऐक्टीविटिस आस्तै बड़े गै लोग औंदे न जि'यां की जमीन चैक करने गी लोग औंदे ऐ जि'यां देयली' र बी औंदे लोक देयाली तमद्हें देयाली च जेह्ड़े ऐगरीकल्चर आह्ले ओह आफर दिंदे न किसानें गी कि एह् खरीदगे तुस ऐह्दे 'र घट्ट पैसे लग्गङन एह्डी मशीन खरीदगे जां जो बी फिर हां हैल बगैरा खरीदगे तुस बीऽ बगैरा खरीदगे तुस उंदे 'र बी डिस्कौंट बगैरा थ्होग तुं'दे होली उप्परे बी होंदा हा होली उप्पर बी होंदा ऐ ते एह् कस्टम डिपार्टमेंट आहले ऐगरीकलचर कस्टम बी होंदा जि'यां ओह् करने गी इत्थै जानकारी लैने आस्तै कि लोक कम्म करा दे जां नेई इंदी जमीन शैल है जां फसल आह्ली है जां नेईं फ्हिरी एहदे बिच्च बड़े ही बड़े कम्म होंदे न फ्हिरी बाह्र दे लोक बी औंदे न बाह्र दियां टीमां औंदियां जेहदे कारण गी इत्थै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च बड़ा गै कम्म होई दा ऐ जियां कि कनक बगैरा बडढने आस्तै कनक बडढने आस्तै मशीनां आई जानियां ते ऐगरीकल्चर डिपार्टमेंट नें सारे लोकें गी एह् देनियां बंडनियां न जि'यां सारें गी ऐह्दे कन्ने तौल होई जंदी ऐ ते एह् फ्ही कनक बडोइयै फ्ही मकाई जंदी ऐ जि'यां गाहियै फिर कनक कड्ढियै ते फ्हिरी बाह्र मशीनां औह्दे उत्थै मंडी गी जंदी ऐ मंडिया दा फिरी बाह्र जंदी ऐ बाह्रले देशें च जंदी ऐ एह् बड़ा गै शेल कम्म ऐ